हम जे कसरत करलियै पहिले तऽ हम तऽ ठीक भए गेलियै एहि खातिर सबके सिखाबय छियै जेना हम कयलियै तऽ ओहने सब करतइ तऽ सब ठीक रहतइ जेकि आज सबके देह हड्डी गुड्डी सबके दर्द करय छै जेना हम टहललियै बुललियै कायदासँ सब बुलतइ टहलतइ तऽ सबके स्व अथी स्वस्थ ठीक रहतइ जेना जे हम करलियै यऽ टहललियै बुललियै गेलियै एन्ने उन्ने कसरत करतइ सवेरे उठेलियै बुललियै लड़लियै सड़क पैरा गेलियै तऽ ठीक रहलइ कसरत अइसे करतइ आब आब अपनो सब करबइ तऽ करतइ तऽ सब ठीक रहतइ अपनो सबके एहने हमहुँ जेना ठीक भेलियइ एहनो सब अपनो सब ठीक भए जेबय एहने कसरत करयमे बुलय लड़यमे टहलइमे रोज सुबहमे उठिके बुलतइ लड़तइ टहलतइ तऽ ठीक रहबइ सब अपनो सब हमहूँ अपना सब करलियै बुललियै लड़लियै सबे सुबहमे उठेलियै टहललियै बुललियै सब ठीक भए गेलियै तऽ अहू सब ठीक भए जेबय कसरत करयके बादमे सब ठीक रहबइ अहूँ सब अपनो सब सब उठबय पहिले तऽ एना होइ छै जेकि पहिलका बेर करय छै पहिलुक तऽ दर्द हेबे करय छै दोसर रोजसँ धीरे धीरे धीरे धीरे आराम भए जाइ छै कसरत करनेसँ आराम भए जाइ छै देरीसँ किछु जे भी छै तऽ धीरे धीरे हइ छै आराम जल्दी नहिये ने होइ छै आराम जेकि हँ एक दिन करलियै दू दिन करलियै तऽ आराम भए जेतय तऽ धीरे धीरे आराम भए जाइ छै बुलते सवेरे सुवहमे उठय छै बुलय रहय छै जितना टहल रस्ता पेरा बुलते रहय छै तऽ ओतना कसरतमे ठीक भए जाइ छै आदमी